हँ हेलो कुन्दन भाइजी यौ हँ हमरा ऑर्डर करयके छै पाँच पीस रोटी आ पनीर कढ़ी हाफ जे कखन तक भऽ जायत ठीके छै हमरा जे छै ने से पाँच मिनटके अन्दरमे हमरा तारा स्थानके बगलमे हमर घर छै तेँ लेने अबियौ ठीके छै नहि यौ भाइजी कनी जे छै ने दसटा रोटी दू फुल कढ़ी पनीर जे छै लेने एबै आ अपन घर देखनैहे छियै से आबि कऽ लऽ लेब आओर जे छै ने पैसा जे छै फोनपे लेब या कैश लेबै से तुरन्त हम दए देब आबिके हमरा दए दिअ जे गेस्टसभ ऐल छनि अबियौ जल्दीसँ